ہیلو آپ ایجنسی سے بات كر رہے ہیں وہ ایكچولی میں نے آپ كے یہاں سے نا ایک ٹیكسی بک كری تھی كیونكہ مجھے كہیں اپنے گھومنے جانا تھا بٹ میں بہت زیادہ نراش ہوں كیونكہ ابھی تک آپ كی ٹیكسی جو ہے وہ نہیں آئی ہے مجھے یہاں پہ ویٹ كرتے كرتے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے اور جہاں كا میرا پلان تھا میں وہاں كے لیے بھی لیٹ ہو گئی ہوں تو میرا سارا پلان خراب ہو گیا ہے میرا سارا پیسہ جو تھا وہ میں نے جو بھی انویسٹ كیا تھا اپنی محنت كی كمائی سے وہ سارا ویسٹ جا چكا ہے اور آپ كا ڈرائیور اب تک نہیں آیا ہے اور وہ اس كو لوكیشن مل ہی نہیں رہی ہے جیسے وہ كہیں جاتا ہی نہ ہو كسی كے سروس پہ پر میں بہت نراش ہوں كہ آپ كے یہاں ایسی سروس ہے اور میں تو شاید مطلب میں نے كتنا سنا تھا كہ آپ كا سروس اتنی اچّھی ملتی ہے ٹائم ٹو ٹائم سب كچھ ہو جاتا ہے بٹ كچھ بھی نہیں ہوا ہے میں اتنا لیٹ ہو گئی ہوں اب تو سب كینسل ہو گیا ہے اور اب آپ اپنے ڈرائیور كو بھی بولیں كہ اب آنے كی مطلب ضرورت نہیں ہے اور میرے كو جو میرا پیسہ تھا وہ آپ لوگ ریفنڈ كریں كیونكہ آپ نے آن لائن پیمینٹ لے لی تھی مگر آپ كا ڈرائیور جو ہے اب تک آیا نہیں ہے تو آپ پلیز میری ریٹرن كریں میرا پیسہ میرے كو جو سب ویسٹ ہو گیا ہے صرف آپ كی اور اس ڈرائیور كی وجہ سے اور پلیز آپ ان لوگوں كو سكھائیے كہ تھوڑا میپ كا یوز كریں یہ اب تک لوكیشن پہ نہیں پہنچے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ پہنچنے والے بھی ہیں تو آپ پلیز ان لوگوں كو منع كریے اور میرے كو میرا پیسہ ریفنڈ كریں